जी हाँ मैंने अपनी संस्कृति के अलावा इटालियन संस्कृति का खाना बनाने की कोशिश की थी जिस में पास्ता बहुत अच्छे से बनाने आता है मे को उसके भी अलग अलग टाइप के पास्ता आते हैं जैसे कि रेड सौस पास्ता वाइट सौस पास्ता चिकेन पास्ता वेज पास्ता जो भी टाइप का आपको पास्ता अच्छा लगता है और आपको घर पर पास्ता बनाना हो तो आप वही पास्ता या तो फिर स्पेघेटी आप बॉईल कर लें उस में आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए या आप सब्ज़ियाँ काट लें फिर पास् सब्ज़ी को थोड़ा सॉटे कर लें उस में ओरिगेनो जितने भी इटालियन टाइप के मसाले आते हैं मिक्स्ड होव्ज़ वग़ैरह वो सब डाल लें और फिर उस में वाइट सौस अगर आपको बनाना हो तो आप मैदा बटर और दूध के साथ वाइट सॉस बना सकते हैं अगर आपको रेड सॉस बनाना हो तो आप टमाटर और मिर्ची पीस के आप उसका रेड सॉस बना सकते हैं फिर उसका सौस वेजिटेबल्स सब्ज़ियाँ और जितने भी पास्ता या स्पेघेटी आपने लिया है उसे साथ में मिला कर आप पास्ता रेडी कर सकते हैं ऊपर से आप चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपको एक दम इटालियन वाला फ्लेवर चाहिए तो और अगर आप सौंफ भी इटालियन स्टाइल में कर सकते हैं अगर आपको पूरा पूरा इटालियन स्टाइल में चाहिए और और भी और मैंने और भी प्राजो के डिशेस ट्राई की हैं बनाने का पर इटालियन में सब से ज़्यादा बनाती हूँ